हॅलो उबर एजन्सी म्हाका एक कॅब बूक करपाक जाय आशिल्ली म्हाका वीस ते पंचवीस तारखेर म्हणल्यार जाय मेळटली आमी टॉटल पांच जाणां आसात आमी शिर्डी कोल्हापूर पंडरपूर बीं वचपाचीं आं आनी पर किलोमिटर कितले पयशे दोनशीं आं बरें आसा आनी पॅट्रोलाचो वेगळो खर्च जातलो ओर तितूंत जातलें

गाडी ए सी कांय नॉन ए सी आमकां चडशी ए सी जाय आनी कन्फर्म केल्यार कितलो कॉस्ट जातलो धा हजार कांय कमी ना आं ए सी म्हणून चड आं बरें